मां गैलेक्सी जो फोन वरितो आहे उहा ॾिसा थो त हिन में ॾाढियूं ख़राबियूं आहिनि ॿुधण में हिन में गड़बड़ लॻे थी ऐं जॾहिं मां ॻाल्हायां थो त मुंहिंजो पंहिंजो आवाज़ु ॿुधण में थो अचे थो करे जल्दी जल्दी डिस्कनैक्ट बि थी वञे थो ऐं कॾहिं कनैक्ट कनैक्शन खां पोइ बि आवाज़ु बराबरि नथो अचे लॻे थो हीउ तमामु ख़राबु फोन आहे ऐं तव्हां हिन खे बंदि कयो हिन जो ठाहिणु बंदि करे छॾियो ऐं चाहिनि था त इन खे ॿिए कंहिं नमूने या ॿे कंहिं कंपनीअ जे थ्रू मां वठण थो चाहियां हीउ त वापसि करण थो चाहियां